میں نے اردو زبان کے علاوہ بہت سی زبانیں سیکھنے کی کوشش کی جیسے بنگالی بھوجپوری گجرات گیا تھا تو کچھ گجرات لیکن سیکھ تو نہیں پایا لیکن سمجھ لیا اتنا جیسے پنجابی بھی تھوڑا بہت بول بھی لیتا ہوں اور سمجھ بھی لیتا ہوں اور ہندی تو بچپن میں ہی سیکھ لیا تھا اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ تجارت کرنے کے لیے جیسے مراٹھی زبان بھی سیکھنی چاہیے گجراتی زبان بھی سیکھنی چاہیے نے کوشش کی کہ تجارت کی غرض سے جانا پڑتا ہے یہاں وہاں تو زبان اگر صاف سیکھے ہوئے ہیں تو آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے میں بھی اور بولنے میں بھی تجارت میں بہت کام آتا ہے اسی لیے سب کو چاہیے کہ جتنا بھی ہوسکے زیادہ سے زیادہ زبانیں سیکھنے کی کوشش کریں